देखियौ बैंकिंगमे जे बदलाव आएल यए ओ काफी एक सकारात्मक बदलाव ओकरा कहल जाय ई दुआरे कहल जाय किएकि बैंकिंग सेक्टरमे देखियौ अहाँ देखने हेबै की जतए भी आहाँ जाइ छियै बैंकिंग सेक्टर सम्बन्धित जेना कोनो बैंक जाइ छियै तऽ एक तऽ देखियौ भीड़के भी काफी सामना करैत करय पड़ैया तऽ अपना सबके अपना लोकक काफी भीड़के सामना करैत अछि भीड़ ई दुआरे कहल जएत कि काफी एना लोक छैन की जेकर की पैसाके निकासी पैसाके जमा जमा आओर भी बहुत तरहके जो कऽ बैंकके खातामे कोनो त्रुटि हइ जे ओसब ठीक कराबैके खातिर ओ बैंकमे काफी जादा भीड़ रहैत अछि आओर ई बजह से जे छै बैंकिंग सुविधा जे छै कभी कभार हालाँकि आपन देश के तऽ बैंकिंग सुविधा काफी अच्छा छै लेकिन फिर भी काफी जे छै आदमीके जे छै एकरा सऽ परेशानी जूझैत अछि ओ ओकरा लेल जे बैंकिंग बदलाव करलखिन सरकार द्वारा खास करके नेट बैंकिंग जे आनलखिन खास करके यू पी आइ पेमेन्टके द्वारा जे ई व्यवस्था राखलखिन तऽ ओकरा सऽ ई भेलखिन की घर बैठल बैठल आब मानि कऽ चलू की हमरा कतौ जाना अछि आओर हमरा जे छै ई हमरा पैसाके जरूरत अछि पर हमरा पास समय नहि अछि की हम जे छै बैंक जाएब तऽ आब निकासी करब तब पैसा आयत तऽ हम अपन बैंक यू पी आइ के इस्तेमाल करके हम जतए भी जाएब ओतय जे छै अपन अगर हमरा कोनो काज आयत किछु समान खरीदबाक अछि किछु खरीदारी करैत अछि या कोनो तरहके एना चीज पेट्रोले डालऽके अछि तऽ गाड़ीमे या कोनो भी तऽ लगभग हम जे छै आपन यू पी आइ सऽ सब तरहके पेमेन्ट जे छै कऽ कऽ देब तऽ ई एक अच्छा पहल आओर सकारात्मक पहल ओकरा कहल जाय आओर धीरे धीरे एकरामे हलका फलका तऽ आब मानिके चलू की कनी मनी तऽ लोकके परेशानी होएत खास करके जे कनी मनी कम जे छै कनिटा अशिक्षित अछि तऽ हुनका कनी मनी दिक्कत लेकिन एँ अभीके अपन राज्यमे जे छै अपन देशमे जे छै हर लोग जे छै ई बैंकिंग बदलाव से जे छै काफी हमर बिचारमे तऽ काफी खुश आओर सकारात्मक बिचार मानल जाएत एकरा आओर सुरक्षा दृष्टिकोण से भी मानिके चलू की आहाँ पहिले जाइ रहियै कैश निकालै रहियै बैंक सऽ बैंकमे ही आहाँके लग उम नगदी रहैत रहए नगदीमे क्राइम बैढ़ि गेलिया एतने ओहि दृष्टिकोणसॅं आहाँके पैसा चोरी होबाक डर जादा रहब अछि आओर ओहि तरह से जे छै पैसाके एक सुरक्षा भी प्रदान कऽ देल अछि आहाँके एक मोबाइलमे पैसा मौजूद यए यू पी आइ मे आहाँ एक क्लिक सऽ कोनो पेमेन्ट कऽ देब बैंकिंग सुविधाके बदलावके द्वारा जे छै आब देखियौ आहाँ सब जे घरमे जे छै जेकि घरके गृहणी होइ छै जेकि एक महिला होइ छै तऽ ओ कहीँ मार्केट भी नहि जाए कए जे छै ओ ऑनलाइन पेमेन्ट कऽके भी अपन जे छै कोनो भी जे छै खरीदारी ऑनलाइन खरीदारी कऽ देलै तऽ ई तरह से एक बहुत ही सकारात्मक पहल एकरा कहल जएत ई बहुत ही अच्छा पहल छै आओर आपन देश तऽ अभी यू पी आइ मे बहुत आगू निकैलि गेलै ई तऽ आहाँ सब जनिते छी की लगभग बहुत देश सऽ अपन देश जे छै यू पी आइ के माध्यम से जे छै निकैलि गेल तऽ एकरा एक सकारात्मक पहल कहल जाएत समयके बचत होइत अछि हर जगह यू पी आइ एक बिजनेस भी काफी फैल गेल यए जे बिजनेस की पहिले आदमीके कम एरिया तक सीमित रहियौ यू पी आइ के कारण जे छै अभी काफी जगह पर जे छै ई चीजके पेमेन्टके सुविधा दै खातिर जे छै ई चीज सब काफी बढ़िऑं पहल मिल हम कहब जे आब ई सरकार आओर हमरा तऽ अभी तक कोनो दिक्कत ई तरहके बैंकिंग सऽ नहि भेल यए आओर कोनो तरहके हमरा दिक्कतके सामना अभी तक नहि करल पड़ल यए ई बैंकिंग बदलावसए तऽ हम तऽ काफी खुश और सकारात्मक पहल मानै छियै एकरा